पंज बाह्रले अंतरराश्ट्री शैह्रें दे नांऽ न उं'दे चा इक ऐ दुबेई पैरिस टोक्यो ते बै बैंगकॉक होई गेआ न्यूयार्क कन सिटी होई गेई रोम सिटी होई गेई फ्ही ओह्दे बाद वेनिस होई गेई सिटी एह् जेह्कियां न एह् पंज ओह् न देशें दे नांऽ न अंतरराश्ट्री देशें दे नांऽ न